जोंनि बिबार गायनायाव बिफां लाइफांफ्रा मोजां मोजां गोजौ जाबा सामायना नुयो आरो गासिबो मोजां रोखोमनि समान जायोबा बा समायना नुयो आरो बिबारा बिबारा बारोबा समायना जायो आरो बिबारा गासिबो बारजोबोबा बोबा समायना जायो बिआरखै गायनानै लानांगौ

बेनदों बेनलाफोर फैहोनाङा बिफां आरो बिबार बागानफ्राव खेल लाजोबनांगौ गासिखौबो खेल लानांगौ बिबारफोर बारनायाव माबाफोर बा मैलाफोर नांदों नामा बेफोरखौ खेल लानांगौ बिबार बारनायाव बेनदोंफोर फैयोबा बेफोरखौ दानस'नानै होनांगौ आरो बिबार बारनायाव नायाव दै लुनानै होनांगौ बिबार गायोबा दै लुनांगौ जों आरो लायफोरखौ बे देरसानदिआव जों जोबोर खेल लानांगौ जायो आरो बिबार बिबार बागानाव जों बोरमाफोरखौ खेल लानांगौ मोसौ बोरमाफोरखौ खेल लानांगौ जायो गासिखौबो खेल लानानै मोजाङै मोजां खेल खालामनांगौ जायो बिबारफोरखौ जोंनो नांगौ जायो फुजा होनायाव थांनायाव बिबार नङाबानो जाया जेराव बिबारखौ समायना खालामनोबा मोजाङै गासिखौबो मोजां रोखोम आरजिनांगौ थैनायफ्रावबो गायफिनजोबनांगौ मोजां होनबानो मोजां जायो आरो समायनाबो नुयो आरो नायनोबो समायना नुयो मानसिफ्राबो नायलांनो मोजां मोनो होनबाथाय बिबारखौ साफा दोननांगौ खालामनानै आरो बे थैदोंबा बेनि जायगायाव गोदान गायस्लायफिनदोलाय आरो बे थैदोंबा बेखौबो गायस्लायफिनदोलाय गासिखौबो मोजाङै खेल लानो होमबानो बिबारा साफा जायो बिबार बागाना साफा जायो आरो बिफां गायनायखौबो सेर सेर गायदो आमफाय खेल लादो बांद्राय गारजि जादोंबा खेल लादो बबेबा बबेबा डिसटार्ब जादोंबा मालाबा बिफां लायफांफोरखौबो दानफायनांगौ जायो बिबार बारिआव डिसटार्ब जायो बिफांफोर गायोबा बारा मोजां जाया बिबार बागानफ्राव बिफां लाइफांफोर थाबा डिसटार्ब जायो इसेबाबो ओंखायनो बिफांफोरखौ गायोबा से सेरावसो गायनांगौ गेजेराव गायनो नाङा बिफां आरो लायफांफोरखौ सेरावसो गायजोबनांगौ होमबासो डिसटार्ब जाया नङाबा नङाबा बिलायफ्रा सिरिनानै गारजि जालाजोबो आरो आरो बिफांफोर गोलैलाबायबा गारजि जायो ओंखायनो सेर सेराव गायबा गायदो गायाबा गाया बो मोजांबावसो गायाबा